बैंक में तो क़र्ज़ मिलता ही है हमें घर बनाना है तो उसके लिए भी लोन मिलता है गाड़ी लेना है तो उसके लिए भी लोन मिलता है अगर खेती करते हैं तो उसके लिए भी के सी सी करवाते हैं तो उसमें सरकार की तरफ़ से बहुत कम ब्याज पर बहुत सुविधा जनक जो है बैंक से ऋण मिल जाता है जो हम लोग कृषि कार्य में लगाते हैं या कोई रोज़गार करते हैं तो उसके लिए भी वहाँ से बैंक से लोन लेते हैं लेकिन बैंक के अलावे भी ऐसे ऐसे संस्था आई हुई हैं जो हमें पैसा लोन के रूप में वहाँ से हम क़र्ज़ लेने जाते हैं जैसे अभी तरह तरह के प्राइवेट समूह आया हुआ है भारत में बिहार में जिसमें हम हमें बहुत कम ब्याज पर वहाँ से बहुत कम ही समय में सुविधा के द्वारा हमे वहाँ से क़र्ज़ मिल जाता है और हम अपना व्यवसाय में लगा देते हैं या कोई काम करते हैं तो हम वहाँ से भी क़र्ज़ लेते हैं उसके बाद बिहार सरकार द्वारा जीविका जो है वह बहुत ही कम ब्याज पर हमे वहाँ से पैसा मिलता है जिससे हम रोज़गार में लगाते हैं शादी विआह में भी काम आता है और उसके सौ समय हम ब्याज सहित बैंक को जाकर के भुगतान करते हैं तो यह बिहार सरकार द्वारा जो जीवका है जब से आया है तब से हम लोगों को बहुत ही जीवन जो है बेहतर हो गया है और हम लोग को बैंक जाने का भी मौका बहुत मिल गया है बैंक में जाकर बहुत कुछ भी सीखे हैं हमे निरक्षर थे तो साक्षर हमें जीविका के द्वारा साक्षर भी बनाया गया है हम हस्ताक्षर भी करते हैं कुछ पढ़ भी लेते हैं और अपने हक और अधिकार को हम समझने लगे हैं इसके आलावा जो है हमें एक बिहार सरकार द्वारा बहुत सुंदर परियोजना लाया गया है सतत जीविकापार्जन योजना इस योजना में भी हमारे गरीब महिला जो एक शाम का एक वक्त का भोजन नहीं मिलता है इस संस्था के द्वारा चुनकर हमें रोज़गार के लिए समान मिला और उस सामान से हम दुकान बनाए बकरी पालन किए और उससे हम अपने बच्चा को पढ़ाए दो टाइम का अच्छा पोषण युक्त भोजन भी हमें मिला और हमें जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आया जो पहले समाज में लोग हमे कोई पूछता नहीं था हमसे कोई बात करना नहीं जानता था चाहता भी नहीं था हम किसी के सामने कुछ बोल नहीं सकते हैं अपने अधिकार को रख नही सकते थे लेकिन आज जो है हमको भी लगता है जे समाज में हमारा भी स्थिति बहुत अच्छा हो गया है और हमें इज़्ज़त और जो पहले हमको कोई इज़्ज़त और समान नहीं करते थे समाज में आज हमें इज़्ज़त और समान के साथ हमसे बातचीत करते हैं और हम बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं जो इस संस्था के द्वारा बहुत जीवन में बदलाव आया और बहुत आगे बढ़े हैं